हैलो मोहिता छा हालु आहे मां बि सुठी आहियां मां तोखे हिकु ॻाल्हि ॿुधाइण लाइ फोन कई हुई त मां हिकु स्माट वॉच ऑनलाइन ऑडर कई हुई त हो अॼु ई आई आहे त मां हुन खे ऑपन कयो त हुन जी डिज़ाइन ख़ूब बढ़िया डिज़ाइन आई आहे कलर बि जहिड़ो हुन ऑनलाइन हुन में ऐप में ॾेखारनि पिया ओड़ो ई कलर आयो आहे हुन ई जा फीचर्स बि ख़ूब सुठा आया थी अगरि तोखे बि घुराइणी हुजे त तू बि घुराए वठिजे और हे पंहिंजो कमु बि सुठो थी करे चार्जिंग वग़ैरह बि हिन में सुठी हलेसि थी